गोदो गोदो उन्दैयाव आं दुगैबा जेबो प्रब्लेम मोनाखै मोननाया आं ओरैनोबाबो जोङो दै खाथिलाय जोङो सानफ्रामबो बिदिनो दुगैनाय जायोमोन लासै लासै जोङो गिदिर मानसिफोरजों दुगैनानै एसे लासै लासै एक्सपिरियेन्स मोनलांदों मोनलांनानै जोङो बिदिनो दै खाथिलाय जोङो सानफ्रामबो दुगैनाय जायो प्लास ओरै जोङो माबा ओम बल गेलेनायनि नामै जोङो दुगैनानै फैनाय जायो ओमफ्राय ओरै प्लास नाबो हमनाय जायो प्लास बेनि माबाजों जोङो सानस्रिबोनाय दुगैनाय जों ना हमनाय जायोमोन ओमफ्राय गिदिर मानसिफोरजों थाफा थाफा जों ट्रेइनिं मोननायबो सोलोंनो मोनबाय ओमफ्राय जोङो दैयाव बिदिनो ज' लोगो दिगि जों ज' बिदिनो आमोल दिमोल माबा दैयाव थब्ल'लायनाय गेलेनाय जायोमोन ओमफ्राय जोङो ज'नो लोगो दिगि ज' थांनानै जोङो दैयाव बाज्रुमनानै मानानै जोङो बल लानानै बाज्रुमनाय जायोमोन ओमफ्राय जोङो फिथाय सामथाय लांनानै आराम जासे जानानै जोङो आराम दुगैनानै लोगो दिगि दुगैनानै फैनाय जायोमोन ओमफ्राय ओरैनो गामिनि खाथियावनो फोथारबो दंखायो प्लास ओरै माबाबो दैबो दंखायोमोन जोङो क्रिकेट गेलेनायनि नामै बा बल गेलेनायनि नामै जोङो जों दुगैनानै फैनाय जायोमोन बिदिनो माब्लाबाबो जोङो दैयाव दुगैनायाव जेबो खहाबो जाफेरनाय जायाखै आरो ओमफ्राय आङो बेनोसै गोजोननाय थाबाय